हाँ जी आप कौन अच्छा अच्छा बोलिए मैम अच्छा अच्छा

अच्छा अच्छा मैम हमारा बॉडी मसाज शो शॉप तो खुलती है बारा बजे से दिन में और रात को आठ बजे से तक रहती है तो आप किसी भी टाइम आ सकते हैं और अगर आपको अपॉइंटमेंट ले कर आना है तो आप एक घंटा पहले हमको कॉल करके इन्फॉर्म करना है आपको और वैसे आपको बॉडी मसाज फुल लेनी है कि सिर्फ़ थाइस मसाज लेनी है अच्छा अच्छा बही पूरी फुल बॉडी की मसाज नहीं है क्योंकि हमारे पास बॉडी मसाज रहती है बॉडी स्पा रहता है और प्रेशर पॉइंट्स रहते हैं तो अलग अलग तरीक़े से रहते हैं एक थैरेपी अलग अलग तरीक़े से होती है एक वाटर थैरेपी और एक ये अपना जैसे स्टीम थैरेपी रहती है तो उस तरीके से हम आपको करवा सकते हैं वह बॉडी के लिए भी रहता है और सिर्फ़ थाइस का रहता है तो उसमें भी आपका हो जाएगा पर आपको पूरी बॉडी करवाओगे तो वह बेटर रहेगा उसमें क्या है पूरी आपकी थकावट निकल जाएगी फुल बॉडी मसाज का हमारा थाउज़ेंड रूपीस है और विथ स्टीम करवाना है मैम थाइस का करवाएँगे तो सेवन हंड्रेड आपका होगा

हाँ जी ठीक है तो आप लोग हाँ आप आ सकते हैं हमारे पास सात आठ बेट हैं और उस हिसाब से पहले हम आपको हम अपॉइंटमेंट देना पड़ेगा क्योंकि क्या है उसका क्या फिर आपको वेट ना करना पड़े तो एक घंटा पहले हमको आप इंफ़ॉम कर लेना उस हिसाब से फिर हम आपका अपॉइंटमेंट लेंगे

हाँ जी हाँ मैम हो जाएगा डिस्काउंट आप आ जाइए और फुल बॉडी मसाज भी करेंगे तो आप उसमें भी आपको कंसेशन मिल जाएगा अगर आप लोग साथ आठ लोग हो तो तो हो जाएगा आप आप उसकी चिंता नहीं कीजिए बाक़ी ए वन है यहाँ पर मैं बॉडीस मसाज होती है आप हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है तो हम आपका अपॉइंटमेंट लिख लें ठीक है आप हमें सुबह बारह बजे के पहले फ़ोन कर लेना ताकि हम लोग आपके लिए फिर अवेलेबल बेड्स रख सकें ओके ओके ओके जी धन्यवाद